म्हाका दिसता की म्हजें साहित्य हें गांवच्या लोकांच्या वेदनेंचे दस्तावेजीकरण अशें हांव म्हणटां म्हज्या साहित्यान गांव आसा गांवांतले माड नाल्ल माडयो ह्यो सगळ्यो आसा म्हजें साहित्य गांवांतल्या लोकांच्यो व्यथा मांडटा विचार मांडटा जे शहरांतल्या लोकांनी मांडिल्ले म्हाका दिश्टी पडना म्हाका जर सुदारपाक जाय आसत जाल्या ती लेखनतंत्र भाशीक प्रयोग आदी पूण म्हाका दिसता की हांव जे विशय म्हज्या साहित्यांतल्यान मांडटा ते म्हज्या भाशेक आनी म्हज्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर पुरक आसा अशें दिसता म्हजें लेखन हेरां परस वेगळें आसाच कारण प्रत्येक लेखकाचो पिंड वेगळो आसता प्रत्येक लेखक वेगळे तरेन बरयता प्रत्येक लेखकाची अभिव्यक्त जावपाची शैली वेगळी आसता आनी ताका लागून म्हाका दिसता की म्हजें लेखन हेरां परस वेगळें आसा हेंच बरें आसा